हमरासभकेँ तऽ जीवन बीतल मट्टीके बर्तनके भोजन हमरासभकेँ जीवन मट्टीके हमरासभकेँ पूर्वज माता पिता जे छलथि मट्टीके बर्तनमे भोजन बनाए कऽ हमरासभके भोजन कराबैत छलथि ओहिसँ बहुत बड़ा हमरासभकें पौष्टिक आहार भेटैत छल अखनका स्थितिमे प्रेशर कूकर चलल हँ प्रेशर कुकरके खाना या डेकची बर्तनके खाना ओतेक पसन्ददायक नहि होइत छथि जे भोजन मट्टीके बर्तनसंँ भेटैत छल अखन स्वादके नाम की कहब मट्टीके बर्तनकेंँ खानाके जे स्वाद छल से अखन प्रेशर कुकर आओर डेकची बर्तनके नहि